व्हिडियो गेम्साची म्हाका चड म्हायती ना पूण म्हुगे फ्रेंडान एकल्यान कित केल तें हांव सांगूं शेकता तो व्हिडियो गेम्स हेट्टां हेट्टां हेट्टां तेका एक गेम मेळ्ळी जी मोटोर चलोवपाची मोटराची रेस ते रेसीन तो मोटोर चोलोवपाक शिकलो म्हूण तेका थावें जालें आनी तो जाणा हे गेमी पोरमोणें कोश भाशेन मोटार चलोवपाचें तो एक दीस मोटोर घेयलें आनी रोस्त्यार गेलो ते गेमीन जे किदें भाशेन मोटोर चोलोयताय तें तेंणी आपलें मोटोर फ्रेंणाचें मोटोर वो तेगेलें मोटोर जाल्यार म्हाका होबोर ना पूण तें मोटोर घेवून गेलो आनी रोस्त्यार भायर पावलो आनी बोरे एक एक्सिडेंटाक सांपोडलो तेक लागोन म्हाका कोडोन येलें की गेम डिफरंट आनी रियेलिटी म्हुणजे एक आपलो जिविताचो अणभोव डिफरंट दुसरो म्हूण म्हाका कोडोन येलें तेका लागोन हांव एडवायज कोत्तां दुसऱ्यांक गेम्स म्हुणजे कितें गेम्स आनी व्हिडियो गेम्सान जें कितें आहा तें तुमी रियेलिटीन वो आपले अणभोवान घालचें न्हू बरें